नोंथाङा गावनि जिउनि जिउनि थांखिखौ एसे फोरमायना हो आंनि जिउनि थांखिआथ' स्कुल लाइफनिफ्राय बिराथ सोलायबोगासिनो दं फार्स्थनिफ्राय बुंनोसै आङो माने स्कुल लाइफआव आं जेब्ला क्लास ओइथ फरायोमोन होनबा आंनि जिउनि थांखिआ पायलथ जानायमोन ओमफ्राय दाना फैयै फैयै फैनानै जेब्ला क्लास थेन जोबो मेट्रिक एग्जाम होनायनि उनाव माने आंनि सासे बिदा दंमोन खाजिन बिदा बियो ह'टेल मेनेजमेन्ट फरायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ नुनानै आंबो एसे इनस्फायार जादोंमोन आंबो हथेल मेनेजमेन्ट फरायनोसै होननानै ओमफ्राय आङो नखर नखराव रालायबायबोमोन आं ह'टेल मेनेजमेन्ट फरायसै होननानै आंना रिजाल्थ आबो एसे मोजांखा आं इन्थारभिउ होबानो मोनखागोन होननानै ओमफ्राय आंखौ न'निआ थोनहरासै बेनिफ्राइ आङो सेन्ट ज'न्सआव एदमिसन लानाय जाहैबाय बिनिफ्राय आङो सेन्ट ज'न्सआव जेब्ला एदमिसन लायो क्लास इलिभेन आव जेब्ला फरायो बेयाव हाय जोंनि सासे बायल'जि थिसार दंमोन बियो बायल'जिनि सोमोन्दै बिराथ मोजां फोरोङो आरो आं बियाव हमनो हाबाय आङो इन्थारेसथेदबो मोनबाय आरखि बायल'जिआव आङो दा आंनि थांखिखौ एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट आवहाय बार्स्लायलायबायमोन क्लास इलिभेन थुयेल्प आव जेब्ला फरायो बिनि उनाव आङो क्लास थुयेल्पबो थांबाय क्लास थुयेल्प जेब्ला फाइनाल एग्जाम होननानै डिग्रिनि एदमिसन लानाय थाएम फैयो अब्ला आं न'आव रायलायफिनबाय आङो एग्रिकालसारआव फरायसै एग्रिकालसारआवहाय आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटीआव इनथ्रेन्स तेस्थ होनोसै होननानै ओमफ्राय इनथ्रेन्स तेस्थनि थाखाय आङो एफ्लायबो खालायखाबायमोन ओमफ्राय दानिया न'निआ आंखौ हगार हरासैलाय माने गोजानद्राय जायो लोमजाब्ला माब्ला सुबिदा उसुबिदा जागोन थांलाय फैलाय फायसा हरनाय मानाय बिनिखायनो आंखौ हगारहरासै बियावबो ओमफ्राय दा बिनि उनाव आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव एदमिसन लाहैनाय जाबाय बिनिफ्राय दा आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय प्रफेसर जानाय दा आं बेखौनो साक्सेसफुल जानो आसा खालामो दा आं बेखौनो नाजा नाजाबाय दं बिदिनो आंनि जिउनि थांखिआ उन्दै निफ्राइ देरजा सिमाव बिदिनो सोलायबोगासिनो दं दा आङो बेखौनो नाजासिगोन जाहाते पि जि नि उनाव आङो कमफ्लित खालामनो हायो आंनि जिउनि थांखिखौ आं साकसेसफुल खालामनो हायो बेखौनो आं दा गावनि सायाव मिजिंथिनानै दड